टीवी पे जैसे क्लोज़ अप की ऐड दिखाते हैं पास आओ पास आओ ना क्लोज़ अप का जो ऐड है टीवी पर तो उससे वो कहते हैं कि मतलब जल्दी में कुछ ही मिनटों में अपन अच्छे से टूथब्रश कर सकते हैं और आपको रिफ़्रेश कर देगा जैसी बड़ी बड़ी एड्स हैं और क्लोज़ अप पर इतना पैसा खर्च करते हैं एक्चुअल में क्लोज़ अप बिल्कुल भी वैसा है नहीं मैंने यूज़ करके देखा क्लोज़ अप टूथपेस्ट को और मैं उसमें उससे बिल्कुल भी रिफ़्रेशिंग फ़ील नहीं हुआ मुझे मैंने उसे यूज़ किया उसे मुझे कम से कम दो या तीन बार यूज़ करना पड़ता है जाके दिन में तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ी देर मैं रिफ़्रेश फ़ील करती हूँ फिर अगर मैं कुछ खा रही पी रही हूँ चाय वगैरह पी रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे मुंह से स्मेल आ जाएगी या ऐसा कुछ तो क्लोज़ अप को लेके मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बहुत ही गंदा रहा है और क्लोज़ अप बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए इट वॉज़ वेरी बैड प्रॉडक्ट